डोगरी डोगरी मतलब कि पैह्लें पैह्लें लोग बोलदे हे डोगरी पर फिर हिंदी आई फिर इंगलिश आई ऐं डोगरी लोग भुल्ली गै गे इंया स्कूल जंदे निक्के होंदे अस स्कूल जंदे ओल्लै डोगरी दियां कताबां हियां पर मास्टर निं ऐहे स्कूल हून डोगरी थोह्ड़ी होआ दी ऐ चल तरक्की होआ दी ऐ डोगरी हून जियां डोगरी च कताबां बी आई उठियां स्कूलें कॉलेजें ई इंया प्रोफेसर आई उठे डोगरी च इंया कताबां बी आइयां हून उनेंगी पढ़ानै आस्तै मास्टर टीचर बी आई उठे दे पैह्लें इन्नी डोगरी निं ही औंदी ऐही हून डोगरी च दिक्खो हां लोग डोगरी बोलदे केईं बोलदे केईं बच्चें अपने गी मना करी ओड़दे कि डोगरी निं बोलनी डोगरी साढ़ी भाशा हिंदी बोल्लो इंगलिश बोल्लो पर डोगरी बोलना जरूरी ऐ असें साढ़े बच्चे बी डोगरी सिक्खन अग्गै हून असें ई जियांजियां अगर डोगरी दा बड़ा गै दो तिन साल होई गै न एह् डोगरी दा बड़ा गै बड़ा अग्गै जादै बधा दी ऐ लोग जियां अजकल गाने बी डोगरी बोलदे ऐं ड्रामें बी डोगरी आवा दे हून दिक्खो मीडिया आह्ले बी डोगरी च लग्गे दे बोलना पैह्लें एह् कुत्थें हा पैह्लें हिंदी इंगलिश बिच न्यूज़ देआ दे ड्रामें हिंदी बिच आवा दे डोगरी दा कुसै गी बी महत्व पता गै नेईं पैह्ले पैह्ले जमानै च बोलदे हे ओह्दे बाद कुसै नै बोलना छुड़ी गै ओड़ी डोगरी साढ़ा केह् ऐ कल्चर मतलब कि ते डोगरी बिच असें स्कूल जियां जाना ते डोगरी असें ड्रामें बी करदे होंदे हे ऐं पर कताबां होंदियां हियां मास्टर निं हे होंदे डोगरी इयै ड्रामें कराई ओड़दे हे अज्जकल हून ते दो त्रैह् साल होइये न हून जादै जादै गै डोगरी आवा दी ऐ मतलब जादै महत्व आवा दा प्रोफेसर बी आए उठी न डोगरी च मतलब ओह् करने लेई मतलब टीचर स्कूलें ई बी कॉलेज़ें बी डोगरी साढ़ी साढ़े बच्चें गी सखानी चाहिदी डोगरी ते इंया गाने बी भला डोगरी गै औन ड्रामें बी आवा दे दिक्खो आं साढ़े हर इक्क बच्चे तै डोगरी बोलना जरूरी ऐ पैह्लें ते पैह्लें बड़े जेह्ड़े पराने जमानें च डोगरी गै बोलदे हे ओल्लै ते बड़ा महत्व हा एह् जोल्लै इंगलिश आई एह् आई ऐ जेल्लै इंगलिश आह्ले आइये हिंदी च आए ते डोगरी पिच्छें गै छुड़ी ओड़ेआ पिच्छें छुड़दे छुड़दे गे पर हून डोगरी दा बड़ा महत्व होआ दा बड़ा गै जादा उंदा होआ दा बड़ी गै जादै होआ दा

डोगरी च असें सबकिश अस डुग्गर दे लोक आं असें डोगरी गै बोलनी डोगरी असें ते डोगरी असें इंया कोई घर आई जा आई जा असें हून बी बोलना डोगरी बिच सद्दना आओ तुस ब'वो साढ़े घर आओ आवेओ साढ़े घर जां दिक्खो आं कोई बी असेंगी लब्भेआ डोगरी गै बोलना हिंदी निं मारनी ओह्दे कन्नै हिंदी मारगे इंग्लिश मारगे केह् पता उसी औंदी इंगलिश जां हिंद नेईं औंदी डोगरी असें बोलना चाहिदी डोगरी च असें बोलना कुसै ई बी भई पता चले कि भई इनें ई डोगरी औंदी ऐ जां अज्जकल दे जां मीडिया दे पैह्लें पैह्लें इंगलिश हिंदी बिच गै न्यूज़ दिंदे हे की मीडिया आह्लें गी पता चला दा की हून डोगरी साढ़े ताईं किन्नी जरूरी ऐ डोगरी गै बोलना चाहिदी साढ़े आस्तै डोगरी बिच असें बहुत ई भई महत्तव ऐ भई डोगरी बोलना कल्चर डोगरी ऐ डुग्गर दे लोक जेह्ड़े होंदे डोगरी गै बोलदे बच्चें गी बी सखानी चाहिदी जरूरी निं ऐ की एड्डे बड्डे स्कूलें ई पाि दे होन की भई जाच निं आवै असें डोगरी गै बोलना

डोगरी बिच अस बच्चें गी ओह् करने होन्ने पढ़ाचै टीचर

असें ई अस डुग्गर दे लोक इंया डांस पैह्लें पैह्लें अस स्कूलें पढ़दे होंदे हे नी ओल्लै लॉस्ट जेल्लै असें कोई बी ध्यार जियां छब्बी जनवरी होंदी ओह्दे बिच असें केह् करना गिद्दा पांदे होंदे हे गिद्दा पांदियां हियां तां डुग्ग डुग्गर हा ना एह् डोगरी एह् डोगरी अस गाने गांदे होंदे हे पर गाने गांदे हे ते उसलै असेंगी कोई मतलब निं हा समझ औंदा कि डोगरी साढ़े लेई किन्नी जरूरी ऐ इंया असें गाने गाने डोगरियै च ते नच्चना इंया नचदे होंदे हे ते फिर नेईं भई भी अस कुत्थें करदे भी ओह्दे बस बंद होंदे होंदे डोगरी छोड़ी ओड़ी पिच्छें गै पिच्छें गै छोड़ी ओड़ी लेकिन नेईं उंदी जेह्ड़ी कल्चर च दो तिन साल ते होइये न ते अस डोगरी साढ़ी जान ऐ मतलब ओह् होइया शैल महत्व ओह् देआ दे डोगरी मतलब लोग सब डोगरी बहोत महत्व दिंदे बहुत गै जरूरी होंदी असें डोगरी असें डोगरी गै बोलना जरूरी होंदी इंया दिक्खो आं बाह्रे दे लोक औंदे ते उनेंगी पता गै नेईं डोगरी केह् ऐ जि'यां जात्तरा गै औंदी वैष्णो माता लोक बड़े दूरा दूरा लोक औंदे ते इत्थें ते उ'नेंगी डोगरी दा पता निं होंदा अपनी अपनी भाशा मारदे इंगलिश कुदै मारदे कोई मराठी होई किश बी हिंदी दा डोगरी कोई बी पता निं ऐ इनें ई केह् ऐ डोगरी अस डुग्गर लोग असें डोगरी गै बोलनी डोगरी असें बोलना बहुत ई जरूरी होंदा अज्जकल दिक्खो आं लोग इंगलिश च गल्लां करने आं इंगलिश बिच कु'न थोह्ड़ी मती डोगरी बिच बी करा करो मड़ो आं उ'नेंगी पता गै निं चलदा इस गल्ला अस मतलब डोगरी दा थोह्ड़ा उद्धार होर महत्व देओ थोह्ड़े चिर होइये न हून साल ते इक्क दो होइये न जादा महत्व होआ दा डोगरी दा ओह्बी जादा होना जरूरी ऐ असें डुग्गर दे लोक असें डोगरी गै बोलनी बड़े बड़े दिक्खो अजकल प्रधानमंत्री ओह्बी ना उसी बी थोह्ड़ा नॉलेज़ होना चाहिदा डोगरी दा एड्डे बड्डे जेह्ड़े मनीस्टर न जेह्के जेह्ड़े न खबरै उंदे च कुसै गी डोगरी औंदी निं होवै डोगरी औना जरूरी होंदी डोगरी दा बहुत ई जादै महत्व होंदा के असें डोगरी साढ़ी डोगरी आवाज़ अग्गै ओह्बी जादै गै उत्पन्न होऐ इस गल्ला असें गी डोगरी बहुत ई जादा जरूरी ऐ कि असें डुग्गर डोगरी बोलना औनी चाहिदी साढ़े बच्चे बी असें ई बी अग्गें जेह्ड़ी औने आह्ली पीढ़ी उनें ई बी